हम अपना लए इयररिंग जे खरीदली रहऽ कानके बाली ओ हमरा बहुत ही पसन्द पड़ल जेकि ऑक्सीडाइज्ड झुमका हम अपना लए करली रहए ऑर्डर ओ बहुत ही सुन्दर हमरा प्राप्त भेल हम ओ पहनके बहुत ही सुन्दर लागलै ओ इयररिंग तऽ सुन्दर रहै आओर ओ हम पहनके बहुत खुश भेलिऐ इयररिंग बहुत ही अच्छा एलै बहुत ही सुन्दर एलै हम चाहै छिऐ कि ओ इयररिंग सब खरीदए